हलो नमस्ते आप डॉक्टर साहब आप वो कहाँ हैं अच्छा अच्छा तो आप कहाँ हैं हम पेसेन्ट हैं अच्छा आपका अस्पताल कहाँ पर है आपका अस्पताल कहाँ पर है अच्छा भरावन पर किस जगह पर अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा वहाँ पर तो हमको आपके वहाँ दवाई लेनी थी तो मेरे पेट में दर्द पेट में दर्द हो रही है वही हमको वही हमको दवाई लेनी है दिक्कत तो पाँच छः दिन से है इलाज हम इधर उधर मतलब थोड़ा अगल बगल में डॉक्टर ऐसे ही बैठते थे तो हम अस्पताल नहीं गए हैं ऐसे झोला छाप चलते थे वही से हमने सोचा कि थोड़ी बहुत दवाई ले लेंगे तो दिक्कत दूर हो जाएगी अच्छा तो हमको मतलब हम सोचते थे कि हो सकता है मतलब थोड़ी बहुत दवाई खाने से दिक्कत दूर हो जाएगी तो हमें कोई अस्पताल नहीं जाना पड़ेगा लेकिन फिर भी दिक्कत दूर नहीं है दर्द बढ़ा है

अच्छा अच्छा तो हमको फिर पेट में दिक्कत है तो आप दवाई दे देंगी न अच्छा तो हम आप या हम एल्ट्रासाउन्ड करवा लें हो जाएगा कि नहीं अच्छा तो कितने बजे आपका अस्पताल खुलता है अच्छा तो कितने बजे से कितने बजे तक खुलता है अच्छा दस बजे के बाद आना आएँगे तो आप ही बैठे रहेंगे अच्छा एल्ट्रासाउन्ड करना है तो आप ही बैठेंगे कि कोई और और भी डाक्टर होंगे आपके वहाँ आपके वहाँ और भी डाक्टर होंगे कि आप ही खाली मिलेंगी हमको अच्छा अच्छा रिपोर्ट अब आप मतलब से आप पैसा कितना लेती हैं अल्ट्रासाउन्ड का नहीं आऍंगे मान लो हमको इसी हिसाब से पेमेंट भी लाना है कि पैसे तो देना है मान लो आपको कुछ कम बेसी थोड़ा बहुत कर सकती हैं अच्छा अच्छा अरे चलो थोड़ा बहुत काम तो चल ही जाएगा ठीक है नमस्ते